जिसलै अस बाह्रे गी जन्ने होने कुतै ते अगर असेंगी भुक्ख लग्गी दी होग ते सनैक्स जां शार्ट मील आस्तै इ'यां चाह् कन्नै बिस्कुट जां रस खाई ले चलो जे जैदा भुक्ख लग्गी दी ते मैह्गी बनाई लैंदे इ'यां लोग मैह्गी होंदी इ'यां निक्के निक्के पकौड़े तली ले जां पकौड़े तलनें गी थोह्ड़ा टैम लगदा इ'यां रस चाह् बिस्कुट लोग खाई लैंदे फिर शार्ट मील आस्तै में जिसलै जन्ना होना बाह्र ते दुद्ध च होर मील बनाइयै जां दलिया बनाइयै खन्ना होन्ना क्योंकि दलिया जेह्ड़ी ऐ इक ते एनर्जी प्रोटीन दा बड़ा सोर्स ऐ गुड फैटस ऐ ओह्दे बिच्च आरामिक ऐसिड ऐ ओह् बड़ा हाई ऐ ओह्दे नै केह् होंदा कि इक बंदा अनैरजैटिक रौंह्दा मतलब जान औंदी हैल्दी होंदा जेह्ड़ा ओह् होंदा हून जि'यां मैह्गी ऐ ते ओह् बंदे दे शरीर आस्तै इ'यां ठीक नेई ऐ क्योंकि इसदे मतलब ओह्दे च घट्ट हैल्थ जेह्ड़ी बंदे दे शरीरे दी हाल्त जेह्ड़ी पेट दी ढिड्डा दी जेह्ड़ी हालत होंदा जां हैल्थ होंदी ओह् खराब करी ओड़दी इ'यां बलोटिंग करी ओड़दी ढिड्ड फुल्ली जंदा ओह्दे नै केह् होंदा कि बंदे दा जेह्दा बंदे दा कमज़ोर जेह्ड़ा बंदा पाचन शक्ति कमज़ोर ऐ जेह्ड़ा बंदा पचाई नी सकदा रुट्टी शैल करियै ओह् बंदा नेईं खा एह् चीजां क्योंकि मैदा होंदा इक ते प्रजरवेटिव होंदा ओह्दे च मतलब जेह्ड़े उसी पचाने आस्तै पाए दे होंदे ओह्दे नै केह् होंदा कि बंदा ओह् चीज पचाई निं पांदा ते ओह्दे नै ओह् होंदा पेट दे अन्दर ओह् इ'यां जमा होई जंदा ओह्दे नै केह् होंदा कि मतलब पेट फुल्ली जंदा ते खराब होई जंदा मतलब बल्लें बल्लें रुट्टी सड़ना लगी पेई जंदी इ'यां मतलब तुस रस लेई लैओ जां ब्रैड्ड लेई लैओ ब्रैड्ड बी बंदे गी मतलब इक बलोटिंग करी ओड़दी इक ओह्दे च पाए दा होंदा बेकिंग पौडर बेकिंग सोडा जेह्ड़ा होंदा बेकिंग सोडै कन्नै केह् होंदा कि इक बारी खाई लै ते ओह् फुल्लन लगी पौंदा अजकल लोग केह् करदे कि सवेरे नाशते गी जिसलै उ'नें कम्मे पर जाना ते नाशते च चाह् कन्नै बन खाई लैंदे दुद्ध कन्नै बंद खाई लैंदे बन जेह्ड़ा होंदा बाद च ओह् फुल्लन लगी पौंदा ढिड्डै बिच्च हून जेह्ड़े शैह्री लोग ऐ उं'दे च ते ट्रैंड गै इ'यै कि इ'यै करना सवेरे चाह् कन्नै भाई उ'नें बंद खाई लैना जां फ्ही रस खाई लैना कचोरी खाई लैनी बंद जेह्ड़े ऐ बाद च ढिड्डै च फुल्लन लगी पौंदे हून अस तौर पर साढ़ै इद्धर मैह्गी दा बड़ा ओह् चली पेदा शाम्मी जिसलै कुतै बाह्र जाना ते चलो मैह्गी बनाई लैओ इ'यां मतलब सोआद ओह्दे च केह् होंदा कि जीबा दे सोआद आस्तै उ'नें मैह्गी खाई लैनी बस इ'यै कम्म होंदा ते लोकें बाह्र जाने आस्तै मैह्गी जेह्ड़ी होंदी ऐ शरीरे गी खराब करी ओड़दी ऐ ते होर केह् सिस्टम ऐ कि लोकें गी हैल्दी खाना चाहिदा दलिया खाना चाहिदा चलो न्यूट्री ऐ जेह्ड़ी न्यूट्री आप्शन बोआयल करी मसाला मसूला लाइयै देहीं कन्नै लोग बड़े खंदे ते उसी इ'यै चक्कर ऐ कि जिम्म आह्ले लोग खंदे ओह् उसी गैट्ट हैल्थ इंप्रूव करने आस्तै खंदे गैट्ट हैल्थ इक ते प्रटीन दा बड़ा बड्डा सोर्स होई जेह्ड़ी न्यूट्री ऐ जेह्ड़ी सोयाबीनस ऐ एह् बंदे दे शरीर गी मतलब हैल्दी इंजाइम दिदी ऐ शैल ताकत दिंदी ऐ इ'यां पूरा दिन बंदा इनर्जैटिक रौंह्दा जेह्ड़े जिम्म आह्ले लोग ऐ उं'दी डाईट गै इ'यै होंदी उ'नें पैह्लैं सवेरै सवेरै जिम्म जाने कोला पैह्लें होर मील खाना दलिया खाना दलिये च जेह्ड़ा ओह् मील ऐ बंदे गी फिर प्री वर्क आउट मतलब जिसलै जाना एक्सरसाइज करने आस्तै आस्तै पैह्लें उसी जान दिंदा जान देई ओड़दा बंदे गी पूरा दिन कम्म करने दी होश रौंह्दी दुद्ध कन्नै केले खाई ले दुद्ध कन्नै केले जेहड़े एह् इक हैल्दी सोर्स ऐ मतलब इ'यां शरीरा गै ताकत दिंदा ओह्दे नै केह् होंदा कि बंदा पूरा दिन होश च जान च रौंह्दा ताकत च रौंह्दा हून अजकल दे जेह्ड़े फूड ऐ रुट्टी ऐ ते ओह् इन्ना ओह् निं ऐ अजकल ते इंडिया च जेह्ड़े पैकड फूड ऐ एह् खराब चीज ऐ क्योंकि केह् पता केह् पाए दा कुसै इ'यां मतलब जेह्ड़ा मैह्गी ऐ ते ओह् केह् नांऽ इस टैम न्यूडल ऐ हैल्दी न्यूडल ऐ ते एह्दे च मैदा होंदा मैदा जेह्ड़ा पेट गी खराब करी ओड़दा ते इ'यां सद्दे दा कि तुस दिक्खो किसान जे हैं में जैम उ'नें दस्से दा होंदा कि फ्रूट कन्नै बने दा पर उस जैम च नाईटी थ्री परसैंट होंदा जेह्ड़ी शुगर होंदी खंड होंदी ते शुगर जेह्ड़ी ओह् बंदे दी हैल्थ खराब करी ओड़दी बंदे दी बोनस खराब करी ओड़दी ओह् मतलब कि मटापा लाई ओड़दी ओह्दे च फ्रूट किन्ने सिर्फ पंज परसैंट पंज परसैंट बी निं थोह्ड़ा दो तिन्न परसैंट होंदा ते बाकी चीजां फलेवर पाई दित्ते दे होंदे आर्टिफिशल फलेवर पाई दित्ते कल्लर पाई दित्ता फ्रूट कल्लर पाई दित्ता ओह्दै नै केह् होंदा मतलब बंदे दा शरीर गै खराब होई जंदा हून हैल्दी खानी चाहिदी जि'यां ओट मील खाओ दुद्ध कन्नै बनैना खाओ न्युट्रियंट लग पीनट बट्टर खाओ वे प्रोटीन वे प्रोटीन बी अजकल कि इंडिया च हून रिसर्च होई पच्ची पच्ची जेह्ड़े वे प्रोटीन दे प्रोडक्ट जेह्ड़े मतलब हैल्दी न हैल्दी बोलियै नां ओह्दे नांऽ पर बेचदे जेह्ड़ा इंस्टैंट फूड जां वे प्रोडक्ट फूड उं'दे पंचियें चा सतारां ऐं जेह्ड़े जेह्ड़े बंदे दी हैल्थ खराब करदे उ'नें जेह्ड़े दस्से दा होंदा कि जेह्ड़े इन्ना प्रोटीन ऐ इन्नी ऐ ओह् पूरे स्हेई होंदा दस्से दा उ'नें जेह्ड़े दस्से दा ते ओह् कैमिकल जिसलै चैक्क करन लवाट्री बिच्च ओह्दा असली ओह् निं आया उ'नें केह् कीता कि फिर गौरमैंट नै जिसलै उं'दे पर बैन लाई दित्ता उं'दे प्रोडक्ट पर लाई दित्ता उ'नें दिक्खो इक कंपनी ऐ पतंजली पतंजली कंपनी ऐ ओह् सारे लोग जानदे ओह् केह् नांऽ हैल्दी कंपनी ऐ देस्सी ओह् बनांदे बट के उत्तराखण्ड ओह्दे पर बैन लग्गी गेआ दस प्रोडक्ट जेह्ड़े ओह्दे पर बैन लग्गी गेआ उं'दे च मेन ऐ जेह्ड़े द्रिश्टी आई ड्राप ऐ फिर फिर बीपी दी गोली ऐ बीपी ब्रिथ ओह्दे पर बैन लग्गी दा की के जेह्ड़ा इ'नें केह् कीता कि इ'नें हैल्दी हैल्दी बेचे दा बड़ा बोलियै बेचे दा ते ओह् ओह्दे च हैल्दी है गै निं ऐ ते गौरमैंट नै जिसलै लैव च चैक कीता ते एह्दे च बड़ी खराब चीजां न ते इंडिया ने एह्दे पर केह् नांऽ इंडियन गौरमैंट नै एह्दे पर केस बी फाईल करी दित्ते दा इंडियन गौरमैंट नै जित्थै जज्ज बैठदा सुप्रीम कोर्ट नै ओह्दे पर इक करोड़ दा मान हानि दा केस पाए दा क्योंकि उ'नें जेह्ड़ा दस्से दा ओह् है निं उप्पर ओह्दे पर बड़े कैमिकल उ'नें बोले दा प्योर आयुर्वेदिक ऐ बट ओह्दे च है निं ऐ पतंजली दे जेह्ड़े को फाउंडर ऐ मतलब केह् नांऽ आचार्य जेह्ड़े बाबा राम देव ऐ उं'दे पर बी केस पेई गेदा ते केस होई गेदा ते उ'नें जेह्ड़ी केह् नां पतंजली दे प्राडक्ट ऐ उ'नें बंद करना पौना जेह्ड़ी बोली बोलियै मतलब हैल्दी प्रोडक्ट ऐ ओह्दे पर बैन करना पौना हून इंडिया च इक मिशन स्टार्ट होए दा कि लेवल पढ़े गा इंडिया तो तब बढेगा इंडिया जेह्ड़े बड़े बड़े इंफ्लुएंसर लोग बड़े शामिल होआ दे इक बंदा ऐ फूड फार्मा फूड फार्मा इक इंफ्लुएंसर ऐ इंडिया च ओह् चैक्क करदा कि कोल्ड ड्रिंक च किस जेह्ड़े पैक्ड फूड ऐ किन्ना ओह्दे च शुगर ऐ किन्ना केह् मात्रा ऐ हून तुस लाई लैओ कि उन्न पैह्लें इक विडियो बनाई कोका कोला पैपसी पर ते उ'नें दिक्खेआ भाई एह्दे च केह् ऐ इक कार्बन डाईक्साईड ऐ इक शुगर बाटर ऐ इक कल्लर पाए दा फूड कल्लर उन्न जिसलै दिक्खेआ ते शुगर इक लीटर बोटल इक लीटर हां इक लीटर बोटल बिच्च ठारां चम्मच शुगर जेह्ड़ी बंदे दी मतलब बोन हैल्थ खराब करदी गट हैल्थ खराब करदी कार्बन डाईक्साईड जेह्ड़ी बंदे दियां आंतड़ियां खराब करदी एह्दे नै केह् होंदा कि बंदा दा शरीर कमज़ोर करी ओड़दी कोल्ड ड्रिंक हून उ'नें केह् कीता कि हून जि'यां कुस किसान जैम लेई लैओ जां टमाटो सास टमाटो जैम तुसें हून इक उ'नें मिशन स्टार्ट कीता हा फूड फार्मा नै कि टमाटो सास जे जेह्ड़ा टमाटो च सिर्फ बाकी आर्टीफिशल फ्लेवर जां मतलब उ'नें लिखे दे फ्रैश टमाटो बट पिच्छें ओह्दे केह् लिखे दे जित्थै डिस्क्रिपशन होंदी कि फ्रैश टमाटो सिर्फ नांऽ ऐ टमाटो च ते फ्रैश ओह् निं लिखे दा बट टमाटो एह्दा नां ऐ फ्रैश टमाटो बाकी ओह्दे त फ्रैश टमाटो जेह्ड़े पेदे ओह् खराब टमाटो पेदे एह्दै च आर्टीफिशल फ्लेवर पेदा होर बड़ा प्रोडक्ट पाए दा ओह्दै नै केह् होंदा कि सिर्प उ'नें बेचने आस्तै बनाए दा इक फार्मुला